ہاں جی بولیے

اچھا نہیں بہن جی ایسا تو آپ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا آپ ہمارے جو آپ بورا جو آپ ہمارے یھاں سے لے گئی ہیں اُس میں تو کوئی ایسی خرابی نہیں ہے ہمارے یہاں تو اچھی کوالٹی کی بورا دی جاتی ہے جی جی نہیں بہن نہیں بہن جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کو جو کہہ رہی ہیں کہ بورا میں ملاوٹ لی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ چھولوں میں کیڑے نکلے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے ہم نے بالکل کو آپ کو چیک کر کے آپ کو اچھی کوالٹی کا سامان دیا ہے آپ ایسے کیسے کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کیڑے نکلے ہیں اور بورا بورا بھی خراب نکلی ہے نہیں بہن جی ہمارے یہاں سے آپ جتنا بھی سامان لے گئیں ہیں وہ بہت ایک اچھی کوالٹی کا آپ سامان لے گئیں ہیں آپ جو مسالوں کی بات کر رہی ہیں مسالے بھی ہم نے آپ کو چیک کر کے ہی دیے تھے کافی اچھی کوالٹی کے آپ کو مسالے دیے تھے آپ یہ ایسے کیسے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں جو سامان ہے وہ